जोंनि न'खरावहाय सोरबाफोर जुदि लोमजायोब्ला जोङो न'खरनि जि जामुं बे जामुंखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जि मोनसे बाहायबोनाय दा बेखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनोबोदों दिनै जोङो नायबोदों जोंनि न'खराव जुदि लोमजायोब्ला जोङो माखासे जानाय जामुंफोरखौ जोङो इसे जोङो दोन्थ'नाय जायो जोङो स्पिसियेलि जों दिनैनि तारिकाव जों जुदि नायोब्ला जों सिगांनि मोनसे थासारि दा बेखौ नायोब्ला जोङो लोमजा साजा जायोब्ला जों माखासे हाग्रानि मैगं थाइगं हाग्रानि बेन्दों बेनला जों बेफोरखौ जोङो सासे जाय मानसिया जोंहा लोमजाग्रा सुबुं बेबायदि सुबुंनो जोङो बेखौ जोङो जाहोनाय जायो आरो जोङो लोमजायोब्ला जोङो थाव जानाय मोनसेखौ जोङो गारनानै जोङो रुनानै जानाय जों बेखौ खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो लोमजायोब्ला जोङो माखासे जों जोंनियावनो थाखानाय माखासे बेन्दों बेनलानि जि माखासे मेडिसिनफोर जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोर दङ जोंहा मानिमुनिखौनो बुं खिफिबेन्दोंखौनो बुं बा जोंहा थास' बिथ'रिखौनो बुं बा बायदिसिना मैगंफोर दङ दिनै आं जायखै मुं लानानै आं बेखौ फोजोबनो हाया दिनै बेफोरखौ जोङो खानानै जोंनि बेमारि जानाय सुबुंनो जोङो जाहोनानै जों बेखौहाय जोङो मोनसे गाज्रि थासारिनिफ्राय जों मोजां थासारियाव जों लाबोनानै जों रिक'भारि खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो जों नायदों जोङो लोमजा साजा जुदि जायोब्ला जोङो ओंखामफोरखौहाय जोङो गोरानै जोङो जाहोनाय जायो बेबायदिनो जोङो लोमजायोब्ला जोङो टटेलि जोङो बेदर जानाय बा ना जानाय बा अमा बेदर जानाय जों बेफोरखौ जों गारहोनानै जोंनि साखाथियावनो मोननाय माखासे हाग्रानि मैगंफोर बेफोरखौ जोङो जाहोनाय जायो माब्लाबा जों रुनानै जाहोनाय माब्लाबा जों गोथाङै सेबनानै जाहोनाय बेबायदि माखासे थासारिखौ जोङो मोनबोदों आरो बेबायदियैनो मोननाय लेखायैनो जोङो दिनैबो जों बेबायदि माखासे खामानिखौ जों मावबोगासिनो दङ आरो बे लोमजानायनि गेजेरजों जोङो माखासे डक्ट'रफोरनिफ्राय माखासे जोङो परामर्खफोर जों मोनो बे परामर्ख बिथांमोननि बिथोन बायदियै बिथांमोना जिफोरखौ जोंनो सासे सुबुंखौ जिबायदि जाहोनांगौ बे जाहोनायखौ जोङो दिथा खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो जाहोनाय जायो आरो जोंनि न'खराव जुदि जोङो लोमजायोब्ला बिथांनो जोङो सानफ्रोमबो बिथांखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनाय जोङो दै गुदुं लोंहोनाय बा बिथांखौ जोङो माखासे साब सिखोननिफ्राय जों जि मोनसे लाखिनाय बेखौ जोङो खालामनाय जायो लोमजानायखौ जोङो जेरैखिजाया जों जेरै खालामनो हायो दा बेखौहाय जोङो बिथांखौ नायनानै बिथांनि देहाखौ नायनानै जों बिथांनो जाहोनाय माखासे जोंहा सखानि मुलिफोर दङ बा माखासे बरिफोर जोंनि गामि ओनसोलाव जों बानायनाय दा बेफोरखौ जोङो जामुं महरै जों रुनानै बिथांनो जोङो जाहोनाय जायो आरो बे जानायजोंनो जों दिनै जों नुबोनो मोन्दों जोंनि माखासे बेमार आजारफोरा जोंहा माखासे न'खरावनो बानायनाय माखासे मेडिसिनफोर बे मेडिसिनफोरजों जोङो गाहोनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरो नंगौ दिनैनि जि मोनसे थासारि दिनै बे थासारिखौ जुदि नायोब्ला जोङो डक्ट'रफोरनि जि मोनसे बिथोन दिनै डक्ट'रफोरा जोंनि न'खराव जुदि सोरबा सासे सुबुं जुदि लोमजायोब्ला बै लोमजाग्रा सुबुंफोरखौ माखासे जानाय बिथिंनिफ्राय माखासे नोजोरबोनानै बिथांमोना गाइडलाइनफोर हरो दिनै जों बै गाइडलाइन बायदियैनो जोंबो बिथांमोननि जि बुंनाय लेखायै जोङो बिथांमोननि बुंनाय बायदि जों बेखौ जों फालिनाय जायो जे बेबायदि जोंहा रुनानै जाहोनाय बा जोंहा बेदरफोरनि जि मोनसे रेस्ट्रिकटेड खालामनाय हेंथा खालामनाय बा नाफोर जाहोनाय बा थावफोर जाहोनाय बेफोरखौ जोङो दोन्थ'नानै जोङो रुनानै जानाय मोनसे जि थासारि बेखौ जों लाबोनानै जों बेरामि मानसिफोरखौ जोङो जाहोनाय जायो आरो बेजोंनो जायफोरा माखासे फिथाइ सामथायनिफ्राय दिहुननाय जि बिदै बे बिदैफोरखौबो जोङो ओंखाम जुदि आदारफोरखौ जुदि जानो हायाब्ला जों बेफोरखौनो आदार महरै जोङो जाहोनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे न'खराव थानाय माखासे बेरामिफोरखौ जोङो साब सिकुन खालामनानै जोङो मा हायो मा हाया बेफोरबायदि नोजोर खालामनानै जोङो मोजां खालामनायनि सिन्ताखौ जोङो खालामो आरो थारैनो जों नुबोदों आरो जोंनि न'खराव जुदि सोरबा सासे जुदि बेरामफोर जायोब्ला बे बेरामनि थाखायनो जोङो न'खराव साफ्रोमबो सुबुङानो बिथांखौ मा मा जानो लुबैनाय आरो बिथाङा माबायदि मोन्दों दा बेखौ जोङो बिथांनिफ्राय जों खबर लानानै जि मोनसे आदारनि जि जगार खालामनाय बे जगारखौ जों खालामनाय जायो आरो जों नुबोदों आरो जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ जे सासे मानसिया जुदि गोब्राबै जुदि लोमजायोब्ला बे लोमजानायनिफ्राय जुदि उदां जुदि जायोब्ला उदां जाखांनायनि उनाव बिथांनि जुदि देहाया जुदि नोरजियाफोर जुदि जायोब्ला बे नोरजिया जानायखौ जोङो होखारनो थाखाय जों जोंनि न'खरावनो फिसिजानाय माखासे न'नि दाउफोरखौ जोङो सिथारनानै जोङो जोंनि बर' बुरैफ्रा बानायनाय माखासे बरि माखासे मेडिसिन जायखौ जोङो निउम'निया जितु फिथर बानायनाय बेफोरखौ जोङो बेदरावहाय जोङो होलाबायनानै जि मोनसे जानाय बेखौ जोङो खालामनायखौ नुबोदों आरो थारैनो बेफोरखौ जुदि जायोब्ला देहाया जोंहा जोबोरैनो जोङो साबसिननिख्रुइ जों साबसिन मोननाय जों माखासे सिङावहाय बुथुमनानै थानाय माखासे बेरामफोरखौ जार्म्सफोरखौ जोंहा बेफोर जोंनि लकेल जोंहा न'आवनो दिहुनजानाय माखासे दंफांनि बिलाइ माखासे दंफांनि रोदाफोरखौ देनानै बानायनाय माखासे बरिफोर बेफोरखौ जायोब्ला जोंहा मोजां जायो दा बेफोरखौनो जों आदार महरै जोंनि न'खराव लोमजानाय सुबुंफोरनो जोङो जामुंजों लोगोसे जों बेफोरखौबो जोङो मिक्स खालामनानै जों संना होनायखौ जोङो नुबोदों आरो जाबोदों आरो दिनैबो जोंनि बे लोमजानायनि मानसिखौ जोङो जोथोन लाखिनायावहाय जाखिनि आदारखौ मोनजायो माने बै मोनजानाय आदारफोरखौहाय जोङो जामुंफोरखौहाय जोङो बिथांमोननि गोसो बायदियै जोङो संनानै जाहोनाय जायो जायफोर जामुंफोरा सासे बेरामि मानसिखौ नोरजियानिफ्राय मोनसे गोग्गो थासारियाव लाबोनो हानाय बेखौहाय जोङो नायनानै बिथां बेमारिखौहाय जों जाहोनाय बेखौ जों खालामनाय जादों आरो नंगौ जोंहा डक्ट'रनि बिथोन बायदियै जोङो माखासे जाहोनाय माखासे जुस बेफोरखौबो जोङो जोंनि न'आवनो थानाय माखासे फिथाइ सामथायनिफ्राय बेखौ जोंनि बर'नि जि मोनसे सिगांनि खालामबोनाय माखासे नेम खान्थिफोर बे नेम खान्थिफोरनि बिथोन बायदियै जोङो बिथांमोनखौ जोङो लोंहोनाय बेखौ जोङो खालामनाय जायो आरो बेबायदियैनो जोंनि न'खरनि बेरामिफोरखौहाय जोङो जोथोन लानायावहाय जामुंफोरखौ संनायावहाय जोङो बेबायदियैनो जोङो संहोनानै जाहोनाय जानायखौ जोङो मोनबोदों